हमरा जीवनके सभसँ पैघ उपलब्धि अगर हम कहय चाहब तऽ एगो हमरा उपलब्धि यए अगर छोट बुझियै लेकिन ओ हमरा लेल बहुत पैघ उपलब्धि छल हेँ ओ छियै जे हम राजस्तरीय जे छै से एथलेटिक्स दौड़ल छी बच्चेसँ हम कनी फुर्तीला छलहुँ हेँ कनी बाल्यावस्थासँ दौड़ै धूपैमे बहुत तेज छलहुँ हेँ जाहिपर हमर माता पिता जे छै से हमरा खेलके प्रति हमेशा सपोर्ट करै छलथि हँ हम बाल्यावस्थामे जे छै छलहुँ हेँ तखने हमरा जे छै एथलेटिक्सके लेल हमरा चुनल गेल आओर हम अपना इस्कूलसँ जे छै से दौड़नाइ शुरू केलहुँ तऽ हम अपना ग्रामीण स्तरसँ जाइ पञ्चायत स्तरसँ जाइत प्रखण्ड स्तरसँ जखन आगाँ बढ़ि गेलहुँ तखन हमरा जिला स्तरके लेल चुनल गेल बहुत मेहनत केलहुँ हम जिला स्तरसँ हम आगाँ बढ़ि कऽ जखन हम राज्य स्तरपर गेलहुँ राज्य स्तरपर गेलाके बाद जे छै से किछु एहन पारिवारिक स्थिति रहलै किछु एहन बात रहलै जे हम आगाँ नहि खेल पयलहुँ नहि तऽ आगाँ जा सकै छलहुँ नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारा छै लेकिन किछु पारिवारिक स्थिति एहन छलै हेँ किछु समस्या एहन एलै जे हम अपन खेलके कंटिन्यू नहि कए पेलहुँ एहि दुआरे हमरा खेलके बीचेमे छोड़य पड़ल लेकिन ओ सर्टिफिकेट हमरा लेल बहुत बड़का उपलब्धि अछि आइयो हम जे छै से निरन्तर अध्ययनमे छी आओर ओ सर्टिफिकेटसँ हम कतहु भी कोनो बढ़िआँ जॉबके जॉब करय चाहब कोनो नौकरी करय चाहब सरकारी तऽ ओहि सर्टिफिकेटके माध्यमसँ जे छै से हमरा छूट मिलत आओर अच्छा किछु करि पायब तऽ तऽ एहि दुआरे हम कहब जे ओ राजस्तरीय एथलेटिक्स जे छै हमरा हमरा लेल बहुत बड़का उपलब्धि अछि आओर एहि बातपर हमरा बहुत ज्यादा गर्वो अछि